तकनिकीके मोबाइल इएहे छै कि जैसे बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा छै इसलिए कि जैसे आब पहिलेकेु जमानामे रहय की जे चिट्ठी जाय रहय रऽ ओ कहीं खबर जाइ रहय रऽ तऽ खबरि आबय रहय तऽ उ जानय रहय आदमी कि ई चीज अयलि हन गेलय हन अभीके मोबाइल मोबाइलमे इएहे छै कि कहीं भी रहय छियै ने आदमी कहीं भी तऽ उ तुरन्त खबरि भी पहुँच जाइ छै कहीं भी कोनो जगहमे रहतइ तुरन्त फोन चलि जाइ छै आबमे आब तऽ अइसन छै कि मोबाइलमे कि आमने सामने भी बात होए जाइ छिकै तऽ इसी मतलब इएहे छिकै कि मोबाइल छै तऽ बहुत अच्छा आओर तकनिकी भी बहुत अच्छा छिकै एकरा जैसे कि कोइ मर्जेन्सी आइ गेलय तऽ हमरा फोनमे रुपिआ छै कोइ ने कोइ गुगल चलबय छै या फोन पे चलबय छै ओकरा कैशमे हमरा पास नहि छिकै तऽ हम ओकरा ट्रांस्फर करि दै छी अभी मोबाइलोसँ रुपैआ भेजा जाइ छै पहिले की रहय जे ने मोबाइल जे नहि मोबाइल हइ तऽ ने पैसा भी कए लोग जाइ लेकिन पैसा या ककरो फोन तक भी नहि जाय रहय रऽ अभी की छिकै मोबाइलसँ पढ़ाइ भी करय छै लोग कोचिंग भी क्लास भी करि लै छिकै आओर मोबाइलसँ खाना बनबयके जकरा मतलब जे अथी सीखयके रहय छै उ भी सीख लै छै अगर जेकरा सिलाइ भी करयके रहय छै ने तऽ उ मतलब मोबाइलसँ देखि कऽ सीख सकय छै अइसन बहुत छै कि जे मतलब ओकरामे एप्प छै इतना देने कि मतलब कोइ भी घर बैठल भी आदमी ने मोबाइसँ काम करि सकय छै जैसे कि मोबाइलसँ लोग रुपैआ भी कमबय छै गेम खेल कऽ

मोबाइल मोबाइल द्वारा बहुत अइसन साधन छै कि जे मतलब आ मोबाइलके लेकिन एतना मतलब जैसे कि हम मतलब बच्चा आरके मतलब बच्चा आरके छै कि मोबाइलके मतलब गलत उपयोग नहि करयके चाही जैसे बच्चा आरके देखय छियै की जे आब विडियो गेम देखैत रहय छै खेलैत रहय छै या युट्युब युट्युब चला कऽ मतलब कोइ रील्स देखैत रह छै लेकिन मोबाइल छै की अच्छा प्रयोगके लिये छै कि नहि कि हरदम मतलब मोबाइल छै ने तऽ मतलब हम देखते रहियै या बाते करते रहियै मोबाइल छै तऽ ओकर प्रयोग अच्छा तऽ करैके चाही ने प्रयोग अच्छा करबय तऽ हमरे ने फायदा छै हम अच्छा कऽ फायदा छै इसिलिए कि जैसे कि हम कोइ चीज सीख रहलियै हन मोबाइलसँ या पढ़ाइके बारेमे जानि रहलियै हन कोइ हमरा हार्ड क्वेश्चन छिकय तऽ ओइसँ मतलब आओर अभी छै की जे कहीं जाइके तोरा दरकार नहि छै हम मोबाइलसँ मतलब यूट्युब खोलबय आओर मोबाइलसँ अपना कोइ भी क्वेश्चन रहय कोइ भी हम ओकरासँ क्वेश्चन बोलिकऽ मतलब नहि भी लिखे लए आबय छै बोलिकऽ अपना मतलब मँगाय सकय छियै आओर कहीं भी कहीं भी छियै तऽ अगर पैसाके दरकार छै अगर ककरोसँ हमरा पास पैसा नहि छै या फोन पे नहि छै तऽ हम कहीं भी ककरो भी कहबय ने कि हमरा पैसा चाही तऽ तुरन्त मतलब मोबाइल द्वारा पैसा चलि आबय छै तऽ इसीलिए तकनिकीके बहुत अच्छा छै मोबाइल भी मोबाइल छै बढ़िआँ तऽ इएहे कहय छियै की जे मतलब आओर गलत प्रयोग नहि करयके चाही गलत प्रयोग करलासँ थोड़ा तनि बच्चा बिगड़य छिकै अच्छा प्रयोग करलासँ से बहुत अच्छा होइ छै